हम जो है इसमें अपने मोबाइल से हमको यूट्यूब वगैरह बहुत अच्छा लगता है हम इसको चलाते हैं और जो सामान हमको ऐसा कुछ समझ में आता है उसमें अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं चलाते हैं उसको और देखते हैं यूटूब वगैरह चलाते हैं और जो है जो ऑनलाइन हमें मोबाइल वगैरह या कोई जरूरत की शापिंग करनी होती है उसको भी मँगवा लेते हैं और आनलाइन कपड़े वगैरह मँगवाते हैं और सारी व्यवस्थाएँ करते हैं आनलाइन से हम लोग को बहुत आराम हो गई है ऐसा हम लोग काम करते रहते हैं और से सीखना होता है तो वो भी हम लोग अपन अपने उससे सीख लेते हैं मोबाइल से हमको सीखने में बहुत अच्छा लगता है और मीठा वगैरह भी बनाना सीखते हैं और सिलाई वगैरह भी बनाना मोबाइल से सीख लेते हैं और उसको चलाते हैं तो और हमको बहुत अच्छा लगता है और चलाते हैं उसको हम और सामान वगैरह बाहर से मँगवानी होती है तो हम आनलाइन मँगवा लेते हैं और उसी से धीरे धीरे सारी अपनी जो है काम करते हैं और उसको देखकर और एक दूसरे से बात वो भी हो जाती है देख भी लेते हैं और फ़ेसबुक पर बात कर लेते हैं और जो चीज मँगवानी होती मँगवा लेते हैं और सीखने की कलाओं को भी हम सीख लेते हैं उन्हीं से धीरे धीरे और उनको सीखते भी हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है और जब से हो गया है तब से बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हो गई हैं बहुत अच्छा लगता है उसको हम चलाते हैं और बच्चों के सामान भी मँगवाते हैं और सब कुछ देखते हैं उससे सीखते हैं से मोबाइल से जो हमको बनाने कलाएँ सीखनी होती हैं जैसे कि मीठा वगैरह बनाना या कोई सामान बनाना है या कुछ करना है तो उसको हम सीखते हैं उसी से और पढ़ाई भी बच्चों की करवा देते हैं ओ बहुत अच्छा लगता है औ बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है थोड़ा हमको भी ये मदद मिल जाती है और सारा काम हो जाता है उसी से देखते हैं और चलते रहते हैं और सारा काम हो जाता है और और जो भी देखना होता है भाई धार्मिक जो उसको भी लगा लेते हैं तो अपने उसको देखा करते हैं जैसे कि शिव पुराण वगैरह है और ये क्या बोलते हैं ये है उसमें कथा भागवत सुनने को मिलती है वो भी देखते हैं और अपने भगवान में मन लगाते हैं उसको व्यवस्थित रखते हैं देखते हैं सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत अच्छा लगता है यही सारी व्यवस्थाएँ जो है मोबाइल से हो जाती हैं और मोबाइल से दूर देश की बातें वो भी हो जाती हैं सारे समाचार भी मिल जाते हैं